सानस्रिनाय समावहाय आं सानै साथामफोरखौहाय रैखा खालामबाय आंबो सिगां सानस्रिनो रोङै समावहाय गोदोदोंमोन ओमफ्राय लोगोफ्रा रैखा खालामदों बेबायदिनो ओमफ्राय आं बिदिनो बान्दोआव दुगैनाय समावहाय सानैसोखौ सानस्रिनो रोङियावहाय गोदोलांनायावहाय बोखांनो एबा हेफाजाब होनो मोनबाय बिसोरो सानस्रिनो रोङामोन दै दाहारावहाय गोदोलांबायमोन बे समावनो आं आंबो दुगैदोंमोन बे बान्दोआवहाय ओमफाय बिसोरखौ गोदोनाय नुनानै आं हाखु दाखु दैयावहाय थब्ल'यो आरो बासायनोहाय सानस्रिनानै थाङो आरो बिसोरखौहाय बोखांनानै हाब्रांसिम लाबोनो हायो बेबायदिनो आरो